जय झूलेलाल भारत जी शिक्षा प्रणाली ॿियनि देशनि जे मुकाबले ॾाढी घटि आहे छा जे करे कि हितां जूं टीचरियूं एक्सप्रिंस आहिनि पर ओहिड़े ॿियनि देशनि जे मुकाबले कान आहिनि ऐं हितां जी फीस लखनि जे बराबरि आहे क्यूकिं हर कोई माण्हू नथो भरे सघे त सरकार खे रिक्वेस्ट आहे त असांजे ॿारनि जे लाइ कुझु अहिड़ी शिक्षा प्रणाली ठाहे उन में कुझु निशुल्क व्यवस्था करे जो असांजा ॿार पढ़ी करे विदेशनि में वञी करे असांजे देश जो नालो रोशन करे सघनि हुन लाइ कुझु न कुझु सरकार खे अहिड़ी योजनाऊं ठाहिणु खपनि जो असांजा ॿार वधी पढ़ी करे पंहिंजे देश जी तरकी करे जय झूलेलाल